विज्ञान और तकनीकी के नवचारों को बेहतर और आसान जीवन जीने के कैसे मदद किये गए पहले हमारे यहाँ ट्रैक्टर नहीं थे पहले हमारे यहाँ बैल से खेती गृहस्थी होती थी बैल से खेत जुताई करते थे बैल द्वारा ही धान का दौरी करते थे बैल द्वारा ही पहले गन्ने के पेराई होती थी और बेहतर आसान जीवन जीने के कैसी मदद की जाती है अब पहले की अपेक्षा अब अब हो गया है ट्रैक्टर हो गया है ट्रैक्टर से खेती जुताई होती है बुआई गेहूं की होती है धान की दौरी ट्रैक्टर द्वारा होती है हार्वेस्टर हो गया है धान कट जा रहा है धान गेहूं कट जा रहा है और तकनीकी विज्ञान में बहुत सुधार हुआ है पहले बैल से ही हम लोग जुताई करते थे बैल से ही हमारे बुज़ुर्ग लोग दौरी करते थे वैसिया करते थे तकनीकी अब उपचार बेहतर आसान जीवन जीने में कैसे मदद की जाती है अब तो ट्रैक्टर से ही खेत की जुताई होती है खेत से दौरी होती है पहले मोबाइल नहीं था पहले हम लोग लेटर लिख कर ही कहीं बाहर भेजना होता था तो लेटर लिख के डाकिया के द्वारा लेटर आता था अब तो तकनीकी हो गया है कि मोबाइल हो गया है मोबाइल से फ़ेसबुक पर हो कर आदमी एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेते हैं पहले से बहुत तकनीकी सुधार हुआ है पहले आदमी गाँव में बाहर शहर पे भेजना होता है तो पैसा वीडियो मोबाइल द्वारा ही पैसा भेज भी देते पहले हम लोग पैसा भेजते थे डाक घर से डाक घर से वहाँ से भेजते थे तो वहाँ कहीं बाहर पैसा जाता था बाहर आदमी जा रहे हैं काम धंधा करने के लिये तकनिकी बहुत उपचारों से सुधार हुआ है अब तो बाहर से आप घर मोबाइल पर ही पैसे भेज दे रहे हैं पहले तकनीकी बहुत सुधार हुआ है पहले पैसा भेजना था तो मोबाइल से ही आदमी पैसा नहीं भेज पाते थे डाक द्वारा ही पैसा देते थे डाक द्वारा ही लेटर भेजते थे अब तो मोबाइल किस तकनीकी सुधार हुआ है हमारे देस में मोबाइल द्वारा हर विडियो कॉलिंग में आदमी बात कर लेते हैं वीडियो कॉलिंग में ही आदमी मोबाइल से ही पैसा भेज दे रहे हैं कोई काम हो पहले मोबाइल नहीं था तो हम लोग लेटर भेज कर हाल चाल लेते थे अब मोबाइल हो गया है मोबाइल से आदमी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करके बात कर ले रहे हैं हमारे आसान जीवन जीने के कैसे मदद हो हम लोग खेती पहले बैलों से करते थे अब इस तरह के जिक आसानी हो गया है ट्रैक्टर से ही जुताई करते थे लोग टेकनिकी पहले के जीवन में सुधार हुआ बेहतर हुआ है आसान जीवन जीने का गाँव के अपेक्षा हम लोग बैल से ही दौरी करते थे बैल से ही जुताई करते थे बैल से ही हम लोग दौरी करते थे बैल से ही हम लोग खेत की जुताई करते थे या तो टेकनिक सुधार हो गया है के ट्रैक्टर द्वारा हर सब् सुविधा आता है पहले गाड़ी मोटर नहीं थे पहले साइकिल से हम लोग चलते थे अब तो गाड़ी मोटर हो गया है गाड़ी मोटर से चलते हैं तकनीकी हमारा देश में बहुत सुधार हुआ है इसके कारण ही हम लोग तकनीकी उपचारों के आपको बेहतर आसान जीवन जीने की सुविधा मिली है हम लोग को अब तो